दिक्खो जी में दूआ जेह्की दूई चीज़ जां दूआ जेह्ड़ा प्रोडक्ट लैता हा ओह् था फोन लैता हा म्हाराज में कैह्दा आईटेल दा फोन लैता म्हाराज दूई में जेह्की ओह् थोह्ड़े नेह् च अच्छी क्वालिटी दिक्खनी होऐ अगर तां सस्ता था इक्क नंबर चलने गी बी इं'या बड़ा स्हेई था हैंग निहां मारदा ओह् ते ते चलने गी बी दौ त्रैऽ साल होई गै गेआ हा ओह् लमसम नेईं ते दौ त्रैऽ साल कड्ढी गेआ हैंग निहां मारदा अच्छियां क्वालिटियां हियां ओह्दे बिच सीमां बी दौ आई जंदियां हियां

अगर कोई ओह्दे च खराबी जेह्ड़ी नैगेटीविटी जेह्की नुहाड़े च इ'यै होंदी कि बैटरी घट्ट ही नुहाड़ै च म्हाराज बैटरी इं'या झट्ट मुक्की जंदी ही इं'या दौ त्रैऽ घैंटें च बैटरी सौ परा जीरो पर इं'या आई जंदी ही चार्जरी सिस्टम नुहाड़ा जेह्का ओह् बड़ा खराब था बाकी नुहाड़ै जेह्की स्पेस बड़ी घट्ट थी स्पेस मतलब इं'या डाटा कोई फोटो बगैरा होइये इं'या ओह् बड़े घट्ट औंदे हे मैंटें च लग्गी पौंदा हा ओह् होना मतलब की स्टोर लग्गी पौंदा हा दस्सना की एह् थोह्ड़ा फोन फुल्ल होइया इं'दी बड़ी प्रॉब्लम थी ओह्दे बिच ते इक्क ते सैकल लैता हा इक्क फोन ते ते जादैतर इ'यै बाकी मेन इ'यै स्टोरेज घट्ट था बैटरी घट्ट थी बैटरी फुल्ली जंदी ही इं'या ते एह् नैगेटीविटी होई ते पॉजिटीविटी जेह्ड़ी ऐ पॉजीटिव थिंग ओह् इ'यै थी कि हैंग निहां मारदा सीमां दौ आई जंदियां हियां ते चलने गी बी ठीक दौ त्रैऽ चार त्रैऽ चार साल कड्ढी गेआ ओह् नेगैटीविटी इ'यै कि चार्ज घट्ट होंदा बैटरी फुल्ली जंदी ही स्टोरेज घट्ट हा